हाँ मध्य प्रदेश में छात्राें को इस्कॉलरसिप दी जाती है जैसे कि एस टी ओ बी सी वालों को इस्कॉलरसिप मिलती है जनरल की बात करें तो कहीं बच्चों को उनके पड़ाई पर पर्सेंटेजस के बेसेस पर वो इस्कॉलरसिप दी जाती है सरकार की तरफ़ से सम्मानित किया जाता है जो बच्चे अव्वल आते हैं पढ़ाई में आगे जाते हैं जिनका जो अच्छा इस्कोर करते हैं अच्छे प्रतिशत लाते हैं अपनी पढ़ाई में दसवीं बारवीं जैसे कक्षाओं में उनको सरकार की साइट सरकार की ओर से इस्कॉलरसिप दी जाती है और अगर बात करें तो जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं आई टी और यू पी एस सी या फिर ऐसे कोई इग्ज़ाम्स होते हैं और तो अगर बच्चे वो क्लियर कर जाते क्रैक कर जाते हैं आगे के लिए तो उन्हें इस्कॉलरसिप दी मिलती है उन्हें अच्छे से अच्छे कॉलेज के लिए इस्कॉलरसिप मिलती है और कई बार उनकी फ़ीस भी आधी फ़ीस गवरमेंट सर भरती है और बारवीं क्लास में जो बच्चों के अच्छे प्रतिशत आते हैं अच्छे से वो जो अच्छा अपना इस्कोर करते हैं उनको अच्छे कॉलेजेस के लिए भी इस्कॉलरसिप दी जाती है और छात्राओं की बात करें तो हाँ इसका सा बहुत सारे गवरमेंट इस्कूल्स भी छात्रों छात्राओं के लिए बनाए गए हैं जहाँ पर छात्राएं भी अपनी पूर्ण रूप से सिक्षा प्राप्त कर रही हैं